मैंने अभी कुछ समय पहले बजाज कंपनी का हीटर खरीदा था वह काफ़ी अच्छा चल रहा है और वह मेरे घर को पूरा गरम कर रहा है और साथ ही साथ जो हॉल और बालकनी है वह वहाँ भी गर्माहट पहुँचा रहा है तो यह जो हीटर है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है अच्छा काम कर रहा है